गूड एंड पॉजिटीव थिंकींग हो बूक हांवें लास्ट रीड केल्लो ये बुकान म्हूजेर जायते इम्पॅक्ट घायलां जेश कुन्न कसले बी सिच्युएशन आहले जाल्यार म्हाका पॉजिटीव थिंकींग करपाक तें शिकोयता आनी जायते जेश कुन्न कितें बी जाल जाल्यार आमी पॉजिटीव थिंकींगूत करपाक जाय कित्याक ईफ आमी पॉजिटीव थिंकींग कोत्ताय जाल्यार आमगे एनवायरमेंटूय पॉजिटीव एशी जाता आनी आमकां जाय तेशें मागीर तें सिच्युएशन बरी जाता तें बुकान जायते पॉयंट्स आहल्ले जशे की तें रायटरान आपले ओन जि जिविताची काणी अशी बरयल्ली एक तेणे इन्सिडंट बरयल्लो जो तेचे बारा जाल्लो तेजेर म्हाका जायते इम्पॅक्ट जालें तें म्हाका आनी चड बरें दिसलें तो बूक आनी म्हाका तो बूक कंप्लीट करूंक तरी मेळोना कित्याक म्हाजे एग्जाम्सूय येयले मुगे पिरियड काबार जालो जिंगा म्हाका तो बूक दोरपाक मेळटा पूण जितले हांवें वाचले तितले तें बरें आहले तो बूक साप बरो आहलो म्हाका आनी एक बुकूय जाय आहलो जें फ्रेंडशिपाचेर बेज आहल्लें तो बूक मोटो आहलो पूण बरें आहले तितून आमकां फ्रेंड्सांचेर शिकयताय की फ्रेंडशीप कितकोन आसपाक जाय आनी डिफरंसूय दाखयलें तेणी आमकां जेश कुन्न टॉक्सीक फ्रेंड्सांचेर आमचें केश कुन्न इम्पॅक्ट पडटा आनी पॉजिटीव आनी गूड फ्रेंड्सांचेर आमचो केश कोन इम्पॅक्ट पडटा तेणें म्हाका शिकयलें की फ्रेंडशीप गूड फ्रेंडशीप कितली चोड इम्पोर्टंट ती आमचे हॅल्थाक देखून इफ आमगे गूड फ्रेंड सर्कल आहलो जाल्यार आमकां पॉजिटीव एनर्जी मेयटा जे आमगे स्ट्रेस बीन रिलीफ कोत्ता सो तें बूक म्हाका बरें दिसलें त्या बुकान जायते वेल्यूज वेल्यू बेज्डूय आहले तितून आमकां कितकोन बरें उलोवपाचें तें दाखयतालीं पॉजिटीव उलयल्यार कित्या आमी जें उलयताय तें दुसऱ्यांचेर इम्पॅक्टूय कोत्ता सो आमी बरें उलयलें जाल्यार तांकां मातशें एनकरेजमेंटूय मेळटा इफ आमी वायट उलयले जाल्यार तांकां तांकां एनकरेजमेंट मेळना तांकां बरें दिसना मागीर ती लेफ्ट आवट फील कोत्ताय सो आमी बरे भाशेन उलोवपाक जाय पॉजिटीवली उलोवपाक जाय